بہت سے ثقافتی جو ہے ایکٹ فارم جو ہے بہت سے تہوار وغیرہ جو آتے ہیں لیکن ابھی کے دور میں جو ہے میریز ڈے اور برتھ ڈے پارٹی وغیرہ لوگ سب مناتے ہیں یہ لیکن فضول خرچی کی بات ہے اور پہلے زمانے میں لوگ کسی کسی کے یہاں وہ چیز منائے جاتے تھے پرانے زمانے میں جو ہے کوئی بڑے طبقے کے لوگ جو ہے اس کی بڈ برتھ ڈے پارٹی اور میرج ڈے یہ سب پرب منائے جاتے تھے لیکن اس کا تہوار عام ہو گیا ابھی کے دور میں جو ہے گھر گھر میں ہر جگہ جو ہے برتھ ڈے اور میریز ڈے جو ہے یہ سب منائے جاتے ہے یہ سب جو ہے فضول خرچی ہے اسی لیے اس سے ہم لوگ کو فری پرہیز ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی بولنا چاہیے یہ سب غلط ہے یہ سب پرب نہیں منانا چاہیے چونکہ بہت سے پرب تو ہوتے ہی ہے اور یہ اپنے آپ لوگ جو ہے پیسہ فضول خرچہ کرتے ہیں اس سے ہم لوگ کو بچنا چاہیے چونکہ بہت سے لوگ ہم لوگ مناتے ہیں وہ سب غلط ہے